आंनि उन्दै समनि जारिमिन उन्दै समाव दाउ गावनाया बोरै जायोमोन बोरै जायामोन लोगोफोर सानै साथाम साब्रै साबा लोगो लानानै गामिफोराव बारि बागानफ्राव दाउथु दाउब' दाउफिसा दाउलुरफोरखौनो गावनाय जायोमोन आरो जोङो ज'यै लाबोनानै सावजानाय जायोमोन सोरनिबा बारिफोराव बा न'नि बारिफोराव दाउथु बासाफोर नागिरनानै एबा दावस्रि बासा नागिरनानै हाननानै जयै सावजायोमोन बियो जोंनि ओ उन्दै समनि हाबाफारिमोन आथिखालाव जोंथ' बे दाउ गावथारनाय दाउ बासा हाननाय बेफोरो जों समायलिया जोङो बेफोरखौ गासिबो नागारजोबबाय मानोना जिब जुनादफोराबो दाउ बायदिसिनाफोराबो गासिहाबो जिउ दङनालाय दा बाथायनाय बैसोआव बेफोरखौ गोसोखांब्ला गिखांनाय मोनो लाजिखांनाय मोनो उन्दै समाव बयबो गथ'फोरानो लाथुवा जायोमोननालाय दाउस्रि बाहा नुनो मोनामोन नुब्लानो हानोमोन दाउलुर मासे खाथियाव बानो हायामोन बाब्लानो गाव गावोमोन नाथाय बियो दा गैलिया बेफोरो गासिबो जोंनि सिगांनि थांखांनाय उन्दै समनि मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय समावनो दुखु दाहाबो मोननाङो अबावबा दंफां गोजौफ्राव अन्थाइ खुबैगोन बे अन्थाइया फैनानै गावनि आखाइ बा खर'फ्रावनो नांफैगोन अबावबा बाथुल गावगोन थबानो गावनि आखाइयाव नांफैगोन बेबादिनो समाव गाबनोना मिनिनो माब्लाबा बाथुल गावगोन बाथुला गावनो थबस्र' जनानै गावनि आखाइखौनो बुयो बेफोरबादिनो समाव जोङो दुखु दाहाबो मोननांदोंमोन आथिखालाव जोङो दा बेफोरखौ गासिबो गारजोबबाय मानोना उन्दै समा जोंनि बारग' लांबाय एसेनोसै